ہندوستان میں لوگ کون سے اہم مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں کیا آپ ہمیں ان مذہبی مقامات میں سے کسی میں منائے جانے والے روایات یا تیوہار کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں ہندوستان میں جیسا کہ مذہبی مقامات جیسا کی مندر مسجد گرودوارے اور چرچ جیسے عید الفطر بقرعید ہولی دیوالی کرسمس جیسے تیوہار بھی منائے جاتے ہیں مسلموں کا مین تیوہار عید الفطر اور بقرعید ہی ہوتا ہے ہندوستان میں